आरे कसो आसा रे तूं नात दिसच ना मरे तूं हालीं ओ आनी म्हाजोय चलो णववेक मरे अंदूं हय सारस्वत विद्यालयांत हय तोच विचार करतालो अवयान म्हणटालो की स्वराज क्लासीस बरे आसा म्हणून तें धुळेरांत पडटा

अरे वा बरें आसा मरे सांग पळोवया म्हाका मातशें थोडें ताचे बद्दल ओके हें तर चड बरें जालें हाची म्हाका म्हायती नाशिल्ली खूब देव बरें करूं तुवें सांगलें म्हणून हांव पण म्हज्या चल्याक अवयानाक एकसेलांनूच घालता अरे वा ही तर चड बरी खबर जाली हें तर तुवें सारकी खबर बरी खबर सांगली कारण हांगा सावन ताका इतले पयस धुळेरांत वचपाक खूब ताचो वेळ इबाड जावपाचो सो एकसेल ताका खूब लागीं पडटलें आनी दोगूय जाण मेळून बरें शिकतले सो हाचेर आमी विचार करया

हय हय बरें तर मेळुया मागीर